मां तव्हां खे थोड़ी देर अॻु में पनीर पिज़ा कढ़ाई पनीर ऐं चारि पराठा उन जो ऑडर ॾिनो आहे छा तव्हां ॿुधाइ सघंदव त उहो ऑडर निकतो आहे ऐं घणी देर में पहचंदो मुंहिंजे घरु मेहमान इंतज़ार में वेठा आहिनि महिरबानी करे तव्हां मूंखे जल्दी ॿुधायो त मां जीअं कुझु करे सघां